मेरा नांऽ सोनम शर्मा ऐ में डोगरी भाशा गी बड़ा लाइक करनी होन्नी आं और डोगरी मी पसंद बी ऐ ते में तुस सनानी आं कि बचपन च कि'यां अस स्कूल जंदे हे और स्कूल स्कूल जाना उद्दर जाइयै खेलां करनियां अजकल्लें दे बच्चें गी ओह् चीज है गै नेईं है फोन चाहिदा नैट्ट बगैरा अजकल्ल सारें गी होई गेदा खेलां करदे हे म्हाराज गीह्टे खेलने फ्ही म्हाराज संतोलिया खेलना फिर म्हाराज ओ लूता खेलना ओह् अजकल्ल दे बच्चें गी औंदा नेईं ऐ ते अस इ'यां स्कूल जंदे हे और सारा कुछ म्हाराज अजकल्ल दे बच्चे किश इ'नें गी औंदा निं ऐ हां ते और असें डोगरी भाशा मिगी शैल लगदी ऐ

फ्ही अस स्कूल जाइयै अपनी स्हेलियें च बौह्ना एह् म्हाराज किम्ब शिम्ब बनाने मूलियां बनानियां एह् खानियां पढ़ना और अपने जेह्ड़े टीचर हे उं'दे कन्नै बी अच्छी तरह् गल्लबात करना अज्जे दे बच्चें गी एह् पता गै नेईं ऐ भाई बड्डें कन्नै कि'यां बोलना कि'यां केह् करना एह् ऐ ते बाकि और अजकल्लें दे बच्चें सिर्फ टी वी चाहिदा ते एह् चाहिदा फोन चाहिदे असें गी ओल्लै ओह् चीजां नेईं है हियां टी वी नेहे फोन नेहे ते इ'यो खाली आप्पे बिच्चें खेलना बच्चें रली मिलियै अपने कुड़ियें च कुड़ियें अपने खेलना सारा अपने ते चलना एह् ओह् ताईं इ'यां

और अस स्कूल उत्थै खो खो खेलदे हे सारा खो खो खेलना जि'यां कोई तेहार होना उत्थै स्कूल असें गी बलाना रली मिलियै सारा कट्ठा करन सारा स्कूल स्कूले जाना ते सारा कट्ठा करना ओह्दे बाद बिच्च बी आप्पे बिच्चें घर औना